हाँ की बाजू जी जी हम लाइब्रेरीके टीचर बजैत छी एतऽ कि अहाँकेँ की समस्या अछि हँ हँ हँ हँ हँ मने कि अहाँकेँ जे पीछेके जे रैक अछि ओहिमे जे ई राजनीति शास्त्रके बहुत सारा किताब छै ओहि किताबके जे अहाँकेँ जे जे प्रजेन्ट पोलिटिक्स अछि कोनो किताब अछि जे एन्सिएन्ट पोल्टिक्स अछि तेकरो किताब अछि ओहि सभ नीति अलग अलग देश के जे वर्तमान पोल्टिक्स अछि ओहि सभके किताब अइ अछि तऽ कि अहाँकेँ ओहिमेसँ कोन किताब चाही कतऽके जेकि इण्डियन पोलिटिक्स मेडिकल अमेरिकन पोल्टिक्स कि जैपनीज पोल्टिक्स कोन ई कोन पोल्टिक्सके चाही आओर जे एतेक अहाँकेँ ई कोन चीजके परीक्षा देबऽके अछि देखिऔ ओहि किताब से सम्बन्धित हम हम अहाँकेँ जे देब नीति कथी इण्डियन पोल्टिक्स अऽ अच्छा हिन्दी मीडियमके बुक चाही कि अंग्रेजी मीडियमके बुक चाही अहाँकेँ जे किताब जे हम देब ओ अहाँकेँ पढ़ि कऽ एक मासके भीतर लौटा देबऽके होएत

हँ तऽ अच्छा एहि बीचमे जते भी यदि किताबके नुकसान होएत तहन कि ओकर भरपाइ करऽके होएत आ तेकरा बाद ज यदि एक माससँ बेसी दिन अहाँ राखब तहन कि फेरसँ किताबके लऽ आ कऽ रेनुअल कराबऽ कऽ होएत जब तक ओहि किताबके अहाँ नहि लौटाएब तब तक अहाँकेँ दोसर किताब नहि भेटत लाइब्रेरीके अहाँकेँ पास कार्ड अछि हुँ हँ हँ हँ हँ तऽ कि अहाँ किताब जोन जोन देशके पोल्टिक्सके किताब चाही ओहि सभ देश के के पोल्टिक्सके किताब भेट जाएत अहाँकेँ जे लऽ जाउ आओर कि टाइम पर लौटा देबऽके होएत

हूँ ओ ठीक छै तऽ अहाँ आबू ओके ओके